हा मूंखे लॻंदो आहे की असांजे वित्तीय खेत्र में ॾाढो सुधारु आहियो जीअं त ॾाढी वॾी वॾी फैक्ट्री ठही वई आहे ऐं हुननि में ॾाढनि खे बेरोज़गारी ॾी आहे ऐं जेका किसान बेरोज़गार हुआ हुननि खे रोज़गार मिली वई ऐं जेका किसान खेत में घटि कमाईंदा हुआ या कमाईंदा कोन हुआ या सीज़न वाइस हुननि खे कमाइने जी मिलंदो हुओ हाणे उहे बि पैसा कमाए सघनि था ऐं फैक्ट्री वारनि खे बि ॾाढो फ़ाइदो थी वियो हुननि खे हिते अची करे खेत्र वित्तीय खेत्र में घटि रेट ते माण्हू मिली विया

ऐं उहो हाणे पंहिंजी पघारु या ॿिया कोई पैसा सेविंग आराम सां जमा कराए सघनि था ऐं बैंकनि द्वारा किसाननि खे सरकारी पैसा बि मिलण वारा आहिनि पहिरियों जेके बैंक कोन हुआ ते किसान पंहिंजे रिश्तेदार या पंहिंजे दोस्त याणिअ सां या वॾे वॾे ज़मीनदारनि खां पैसा वठंदा हुआ ऐं हिननि खां पैसा वठी करे किसान त फसजी वेंदा हुआ उन्हनि खे पूरी ज़िंदगी पंहिंजी किश्तनि भरनि में ई लॻी वेंदी हुई ऐं जेका किसान किश्त पूरी कोन करे सघंदो हुओ हुन जो त ॾाढो बुरो हाल थींदो हुओ या त उन जी पूरी घरु छिने वेंदा हुआ वॾा वॾा ज़मीनदार या ऐं हुननि खे पंहिंजी जूती जी गुलामी कराईंदा हूंदा जे किसान किश्त कोन चुकाए सघंदा हुआ हुननि जी ज़मीन पूरी बंधिया हुआ फुई वेंदा हुआ या हिननि खे पूरी ज़िंदगी पंहिंजो गुलाम चवंदा हुआ ऐं हिननि कुझ साल पहिरियों ॾाढनि किश किसान पंहिंजी जान हिननि ई कारण वॾी छॾी वठी छॾी ऐं ॾाढा किसान पंहिंजी पार्प दर्द सां मरी विया रोज़ रोज़ जे दर्द खां पंहिंजी ज़िंदगी कोन हलाए सघंदा हुआ ॾाढी किश्त त वॾा वॾा ज़मीनदार वठी वेंदा हुआ हिननि वटि कुझु कोन बचंदो हुओ त फैमिली कोन हले सघंदी हुई ऐं हाणे त हाणे बैंकिंग सैक्टर खुली करे ई सभु काम आसान थी वियो आहे ऐं फैक्ट्री खुलण सां उन जे मां माण्हू कम कंदा आहिनि हुननि जे ॿारनि खे फैक्ट्री वारा बि फ्री में स्कूल में पढ़ाई कंदा आहिनि जंहिंजा ॿार फैक्ट्री में कम जंहिंजा पीउ फैक्ट्री में कमु कंदा आहिनि हुननि खे हुननि खे ॿारनि खे फ्रीअ में स्कूल पढ़ाए सघनि था ऐं हुननि खे ॿियो बि अधिक फैसिलिटी मिलंदी आहे जीअं त तबियत जंहिंजी ख़राब हुई उन्हनि खे मैडिकल फैसिलिटी ॾींदा हुननि खे दवाई ॾींदा हुननि पैंशन ॾींदा हुननि जी ओवर टाइम कराइणा जा पैसा ॾींदा हुआ त हिननि सभिनि जे कारण असांजे देश में पंहिंजे राज्य में ॾाढो सुधारु आहियो आहे